जोंहा बिब' बिनानावनि सोंथिखौ सोंनो थिनदों नालाय खोन्थानो थिनदों नालाय खोनथानोसै आरोखि जोंना बिब' बिनानाआ साब्रै ओमफ्राय जोंना बिदा फंबाय सानै जोंना हिनजावफोरा साब्रै नालाय हौवाफ्रा सानै दा बिदा देरसिन दं आंनि ओमफ्राय फंबाय दुइसिन दं जों दा बिब' बिनानाव मिलायो अनलायलायो गोरोबलायो आर बिदायाबो गोरोबो फंबायासो इसे बारा अख्रा बारा मिलाया जोंहा बेनोसै आरो अनलायलायो जोंहा बिब' बिनानाव बिदायाबो अनो फंबायासो जोंना इसे एकसिथिया बारा माबाया मिलायनो रोङा बेनोसै आरोना हिनजाव मोनबाय फंबायाबो बिदाया आदायाबो बाजै दं बिबाजै मोनबाय जोंहाबो गथ' दं सानै आदाना बिनानावफ्राबो दं साब्रैबो हाबा जाजोबबाय आरोखि जोङो आंनो देरसिन हिनजाव नि बिथोराव ओमफ्राय आंनि देरसिन सासे दं सासेआबो सासे दुइसिन दं दुइसिना जोंना हौवा गैला आरो बिनानाव दुइसिनथारा लास्टा गथ' सासे दं दस बोसोर जानाय बेनोसै जाबायदां